ہيلو ميں تين مہينے پہلے اے سى بھى ليا تھا اے سى لينے كى وجہ سے گرمياں تھے گرمياں تھے تو اے سى كى وجہ سے ٹھنڈہ ہو جا رہا تھا روم اچھا ہو رہا تھا گرمى نہيں ہو رہى تھى مگر اے سى لگانے كى وجہ سے طبعيت خراب ہو جا رہى ہے بيمار ہو جا رہے ہيں ہم لوگ جس كى وجہ سے دواخانے كو جانا پڑا سردى زكام ہو جا رہا ہے